हां जी अस विजयपुर रौह्न्ने अस संगोआल रौह्न्ने होन्ने आं ठीक ऐ ते अस जियां संगोआल रौह्न्ने होन्ने आं किदे बी जाना पवै अस संगोआल तलाऽ पर जाना पौैंदा पैह्ले ठीक ऐ तलाऽ पर हां स्हानू कोई ऐट्टो दा वेट करना पौंदा असें इक घैंटा वेट करना पौंदा ठीक ऐ इक घैंटा पूरा वेट करना पौंदा ऐट्टो बी बड़ा टैम लांदे ठीक ऐ ते वेट करी करी बैठना इध्दर ऐट्टो दा वेट करना पौंदा इक घैंटे बास्ते ठीक ऐ इध्दर ना ई मोटर सैकल ना ई कोई गड्डी लब्भदी ना ई कुदै ऐट्टो लब्भदा ठीक ऐ मोटर सैकल बी केंईं केंई मोटर सैकल रक्खे दा केंईं लोकें ते सैकल बी नी ऐ जुड़े दा लोकेंई ठीक ऐट्टो लोकें रक्खे दे गड्डियां मोटर सैकल रक्खे दे कारां रक्खे दे ठीक ऐ केंई लोकें ते बस बी रक्खी दी ऐ मैटाडोर रक्खी दी ऐ ठाक ऐ अस लोकें ते कु बी नी रक्खे दा ठीक ऐ अस पूरा घैंटै भर इध्दर खज्जल होन्ने होन्ने आं तो जियां अस इद्धरों कराया बी कोई मता नी ऐ थोह्ड़ा ई कराया इयो पंदरां रपे कराया ठीक ऐ इध्दरा अस जम्मू इत्थुं विजयपुर तू जम्मू जाच्चै ठीक ऐ जम्मू तू बी ते कराया बी कुछ बी नी ऐ हां अस जियां ट्रेन बिच्च जाना पवै इत्थु दा ऐट्टो फड़ियै गै जाना पौंदा स्हानू फिर अग्गैं मैटाडोर फड़नी पौंदी ठीक ऐ फिर अस कदें मैटाडोर बी जम्मू जन्ने आं कदें बस बिच्च बी जन्ने आं हां तो लिफ्ट बी लैनी पौंदी ऐ साह्नू ठीक ऐ अस बड़ा कुछ ग्रांऽ बिच्च रोहियै अस खज्जल होन्ने होन्ने आं दुनियां बड़ी खज्जल होंदी ऐ ग्रांऽ बिच्च रेहियै हां तो जियां अस जम्मू गे हैं इध्दर तू इक्क घैंटा लग्गी जाना फिर असैं इध्दरू विजयपुर तू लेइयै जम्मू जाना होऐ ते दो घैंटे चाही दे दो घैंटे चाही न दो घैंटे वेट करना पौंदा स्हानू फिर साह्नू कुदै ट्रेन फड़नी पौंदी ठीक ऐ ट्रेन ट्रेन बी तिन्न घैंटे लाईउड़दी टाईम होंदा ट्रेन दा केंइयें दा चार बज़े केईं छे बज़े चलदी केंई राती नौ बज़े चलदी कि असें बी वेट करना पौंदा उत्थें ठीक ऐ जियां अस अपने भैन दे घर जाना होऐ कुदै बी रिश्तेदारें घर जाना असैं बड़ा वेट करने होन्ने आं उत्थें हां ते मोटर सैकल हां मोटर सैकल बी लिफ्ट मंगनी पौंदी मोटर सैकलै कोला बी हां ते मोटर सैकल बी लोग अजकल ते जमाना गै नी ऐ किसे कन्नै बैठियै जाने दा अपनै घर दी गड्डी होऐ ते लोग जाई सकदे ऐ हां अस लोग बड़ा करी सकने आं हां ते मोटर सैकल बी अजकल गड्डियें बी जन्ने आं अस तां बी लोग खज्जल खज्जल करदे ऐ लोग साह्नू अस तां बी लोक कन्नै नेई जाई सकदे ऐ अस अपने घर गै गड्डी होऐ ते अस लोग जाई सकने आं ठीक ऐ केंईं दे घर मोटर सैकल होंदा केंईं दे घर केइयें दे घर होंदा केइयें दे नेंई होंदा जिन्दे लोकें दे घर होंदा ओह् लोग जंदे चली जिन्दें लोकें नेंई होंदा ओह् लोग खज्जल होई जंदे ऐ अस बाह्र जाइयै हां ते अस लोग ते मते ग्रांऽ दे लोग ते मते होंदे ऐ सीटी दे लोग फिर चली जंदे ऐ क्योंकि दे लोकें कोल बड़ा कुछ होंदा ऐ साढ़े लोकें कोल कुछ बी नी होंदा ठीक ऐ अस लोक खज्जल होन्ने आं ग्रांऽ बिच रेहियै हां अस लोक खज्जल होई जन्ने आं ग्रांऽ बिच्च रेहियै अस शैह्र दे लोक फिर जिसले अस ग्रांऽ दे लोग लिफ्ट बी किसे कोला मंगी सकदे अज्जकल दा जमाना गै नी कुसै कोला लिफ्ट मंगनें दा हां लिफ्ट मंगनें दा जमाना नी ऐ दसदा कोई कुदे लेई कुदे जंदे ऐ ठीक ऐ अस लोग ग्रांऽ बिच बड़ा मुश्कल होंदा ग्रांऽ बिच्च रौह्ना हां केंई चली जंदे मोटर सैकल लेइयै केंई स्कूटी चलाई लैंदे केंइयें ते चज्ज नी होंदी स्कूटी चलाने दी ते अस लोग कुछ केह् करी सकने आं अस हां खज्जल होई जन्ने आस दुनियांदारी च क्योंकि साढ़े सोकें बारे च कु सोचने चाही दा गौरमैंट ने ठीक ऐ हां ते अस लोग कुश बी करी सकदे इत्थे अस लोक इत्थें खज्जल होन्ने होन्ने आं हां गड्डियां स्हानू चाही दियां हां ते अपना खुश बी होग ते कोई जाई सकदा नेंई होऐ ते अस लोग कुछ बी नी करी सकदे ऐ ते अस संगोआल दे रोह्ने आह्ले आं असें जियां जम्मू जाना होऐ तां बी खज्जल होन्ने होन्ने उध्दर ते अस केह् करी सकने इत्थें ग्रांऽ बिच्च जियां ट्रेन होई बस होई मैटाडोर ऐट्टो होइया स्कूटी मोटर सैकल होइये असें बलगना पौंदा वेट करना पौंदा उंदा लोकेंई